मैंने खाना बनाना कक्षा दसवीं से सीखा था खाना बनाने में सबसे पहला व्यंजन अगर मैं बात करूँ तो मैंने पोहा बनाया था जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था और वो पोहा पहली बार में तो उतना अच्छा नहीं बना था पर उसके बाद मैंने खाना बनाती रही मैंने बहुत से व्यंजन बनाए और अगर बात करूँ तो अभी आज के समय में मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ खाने में जो कि लोगों को पसंद होती हैं और मेरे घर के लोगों को भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है अगर मैं बात करूँ खाने में तो मैं क्या क्या बना लेती हूँ तो मैं डेली का खाना होता है रोटी सब्जी वगैरह वो भी बना लेती हूँ और अगर मैं बात करूँ कुछ अलग सी चीज़ें जैसे डोसा और इडली वगैरह वो भी मैं बना लेती हूँ तो खाना बनाने के बारे में यही चीज़ें हैं यही अनुभव है जो मैं अपने आपके साथ बताना चाहती हूँ